پالتو جانور پالتو جانور مجھے پسند ہیں بہت زیادہ پسند ہیں اور میرے پاس گھر میں بھی ہیں جیسے کہ طوطا ہیں بکرے ہیں کبوتر ہیں اور بِلّی ہیں کتّے ہیں یہ سب پالتو جانور ہیں اِن میں سے تین چار چیزیں میرے پاس ہیں تو اُن کو ہمیں کیسے رکھنا چاہیے کس طرح سے اُن کا دھیان رکھنا چاہیے کیا کھلانا چاہیے اُن کو ٹائم پر دیکھنا چاہیے ہر چیز پالتو جانور مطلب اِس طرح کا ہوتے ہیں کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا اُس کے لیے ہمیں ہی کرنا ہے ایسے وہ جنگلی ہوتا تو وہ خود کے لئے کچھ بھی ڈھونڈ کے کھا پی سکتا ہے گھوم سکتا کچھ بھی کر سکتا لیکن وہ ایک پالتو جانور ہے وہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہے تو اُس کو ہر چیز ہم سے چاہیے ہوگی اور جو اُس کو بُھوک لگے گی تو وہ ہمارے پاس آئے گا چِلائے گا بول تو نہیں سکتا مُنہ سے لیکن وہ چِلائے گا ہمارے پاس آئے گا کہ مجھے کھانا دے دو لیکن ہمارا کیا ہے اُس کو ہمیں اپنی طرح سے رکھنا ہے جیسے کہ ایک طوطا مان لو اب طوطے صُبح ہی اُٹھ جاتے ہیں سورج کی کِرن دیکھتے ہی طوطے اُٹھ جائیں گے اب اُن کو کھانا چاہیے اب اُن کو ہم نے کھانا دیا اُنھوں نے کھا لیا اب وہ بیٹھ گئے اب اُن کا جس میں وہ رہ رہے ہیں پِنجرا اب اُس کو صفح کرو تاکہ اُس میں گندگی نا رہے اُن کی کیئر کرو طوطوں کو بھی نہلاؤ اُن کو بھی اچھا لگتا ہے ایسے بکرے ہیں بکروں کو صُبح ہی صُبح کھانا چاہیے دوپہر میں کھانا چاہیے رات کو کھانا ایسے بِلّی ہے صُبح شام اُن کو کھانا چاہیے تو چاہیے تو یہی چیزیں ہیں پالتو جانور پالتو جانور مجھے پسند ہیں کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں اور اُن کو جیسا چلاؤ وہ ویسا چلتے بھی ہیں ہر چیز اُن کو کھلائی پلائی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیئر ہوتی ہے اُن کی ہر چیز ہوتی ہے تو اِس لئے ہمیں پالتو جانوروں کو پالنا چاہیے اُن کی کیئر کرنی چاہیے اچھا ہم اُن کو پال رہے ہیں اگر اُن کی ہم ذمہ داری لے رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرو پورا کرنے کا مطلب یہ کہ اُن کی کیئرنگ ہر چیز میں کھانا پینا سونا نہانا ہر چیز اُن کی ہمیں کرنی ہے بس یہی کہنا تھا مجھے پالتو جانور کے اُوپر